कि घरके सामने बौआ कि सब होइ छै कहू कि ग्रहके वएह नजरि छै कि गुजर छै धिआपुता छै लोकवेद छै दुनिआदारी छै आब सबरङ्गके लोक होइ छै सबरङ्गके बेबस्था होइ छै सबरङ्गके लोक सोचै छै विचारै छै जे ओहि लऽ कऽ लोक कोनो अथी बात कऽ लै छै कोनो खर केलक कोनो दुनिआ गोबर केलक कोन करसी केलक कोनो कारी केलक केओ गो अथिए केलक कोनो इन्द्रवास केलक जे कि एहि लऽ कऽ हमर धिआपुताके रक्षित हैत ताहि लऽ कऽ लोक गुमानमे नहि करै छै लोक घमण्डमे नहि करै छै लोक बेबस्था करै छै ताहि लऽ कऽ लोकके सबटा सुविधा भेटै छै ताहि लऽ कऽ लोक दुनिआ देखै छै आब अहाँसबके जे कही हमसब तऽ आन्हर लोक छी अहाँ सब सम्पन्नमे हमरासबके सम्पन्न बनाउ कि जे करू से तऽ अहाँ सब जानब हमसब कि कहू बौआ गरीब दुखिआ लोक केहना लोक नहि होइ छै एहिपर अहाँ सबके निर्भर करऽ पड़त दुनिआके देखाबऽ पड़त करऽ पड़त आब जे सोचाबी अहाँसब हम तऽ कोनो लाइक लोक नहि छी नीक